आङो मेसें बोथोरखौ साबसिन मोनो मानो होनोब्ला मेसें बोथोराव अखाया खम जायो आरो दैबाना जाया मेसें बोथोराव गोबां आबादफोर मावो जेरै लाइ लाफा मुला बेसर गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जों मोनजायो नाथाय गुबुन बोथोराव बेफोर मैगंफोरखौ मावनो हाया बेनिखायनो आं मेसें बोथोरखौनो साबसिन मोनो आरो मेसें बोथोराव अखाया खम हानायखाय हान्थिनायफोराव खस्थ' मोना बेनिखायनो आं मेसें बोथोरखौनो साबसिन मोनो